असां सिंधी असां सिंधीयुनि जो जेको कल्चर आहे असांजा जेका रीति रवाजु आहिनि उहे वधि में वधि ऊच में ऊच आहिनि अॼु असूं सिंधी भले पाकिस्तान सिंध मां आयासीं पर उन खां पोइ बि अॼु असां सिंधी पंहिंजे देश जे लाइ पंहिंजे शहर लाइ जिते असां रहूं था अरे वॾे में वॾो बिज़नैस असां वॾे में वॾो धंधो वॾे में वॾो वापारु असां सिंधीयुनि जे तरफ़ा आहे अॼु वॾे में वॾा बिज़नैसमैन सिंधी आहिनि हा बि जात वारा बि आहिनि ईअं न की न आहिनि पर सिंधीयुनि जो बि पंहिंजो हिकु अलॻि ई महत्व आहे सिंधीयुनि सा ई शान आहे सिंधियुनि सां ई मान आहे